सीतामढ़ी जे शैक्षणिक व्यवस्था हइ से विशेष रूपसँ कोनो ओतेक बढ़िआँ नहि कहल जा सकैए सरकारी जे इस्कुल छै नगर पालिका छै ताहिमे कोनो तरहके पढ़ाइ लिखाइके कोनो ध्यान नहि छै ओना सीतामढ़ीमे केन्द्रीय विद्यालय सेहो अइ गर्ल इस्कुल कन्या मध्य विद्यालय कहब नाम छै ओ कन्या मध्य विद्यालयमे जा कऽ देखबै तऽ बुझाए कुम्भीमे डुबिए जाएब आ ओहिमे तत्तेक पानि लगै छै पाँच सात गो दस गो विद्यार्थीसँ बेसी कहियौ रहै छै नहि मास्टरके कोनो थाह पता नहि कोनो किछु नहि कोनो अथिए ताहि लऽ के ओहिठन के जे कॉलेजमे आउ तऽ कॉलेजमे जे गोयनका कॉलेज भेल एल के कॉलेज भेल ताहि सभमे बस नाम मात्र परीक्षा वगैरह चलि रहल छै पढ़ाइ लिखाइके कोनो व्यवस्था नहि छै पढ़ाइ लिखाइमे जे प्राइभेट अइ से प्राइभेट खाली कोचिंग चलि रहल अइ जतेक इस्कुल कॉलेजके मास्टर छथि चाहे प्रोफेसर छथि ओ अपन अपन प्राइभेट हिसाबसँ कोचिंग चला रहल छथि आ कोचिंगके अलावा जे छै से ओहिमे हाजरिए टा बनाबै छथि आ ओकरा अलावा पढ़ाइ तऽ एखन नहिए कोनोमे भऽ रहल अइ ताहि लऽ कऽ शिक्षाके मामलामे कोनो उत्तम नहि कहल जाय मध्यमोमे मध्यम बुझू जे निम्न स्तरके पढ़ाइ अछि शैक्षणिक अछि सीतामढ़ीमे चाहे इस्कुल हुए कॉलेज हुए नगर पालिका मध्य विद्यालय चाहे गर्ल इस्कुल जे हइ लड़कीके विद्यालय कन्या विद्यालय सभ हइ कन्या विद्यालयमे मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय जे सभमे वही ढङ्गके पढ़ाइ भऽ रहल अइ कोनो पढ़ाइके कोनो बात नहि छै बस फॉर्मेलिटी सभके नाम लिखेनाइ आओर परीक्षा रजिस्ट्रेशन ईसभ भऽ रहलैए एहिके अलावा किछु नहि भऽ रहलैए